हाँ नमस्ते नमस्ते बोलिए ठीक ठीक आप ही बताइए आपकी क्या क्या बात है

हाँ क्या समस्या बताइए अच्छा अच्छा अच्छा क्या दिक्कत उसमें क्या हो रहा है कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा ना अच्छा अच्छा ठीक है तो हाँ इसके बाद आप अच हाँ हाँ अच्छा हूं अच्छा अच्छा तो अब उसका ये उपाय है ना कि आ भाई एक बार उनसे तो राशन कार्ड वाले हैं उनसे आप पर्सनली मिल लीजिए आर और नहीं होता है तो हम आपके साथ जाएँगे वहाँ मिल लें मिलते हैं जैसे आप अगर जैसी सुविधा हो आप अगर पर्सनली मिल लेते हैं तो ठीक कोई बात नहीं वैसे हम तो आपके लिए तैयार हैं हैं समाज के लिए हम तत्पर रहेंगे सुनिए बात मेरी बात सुनिए मेरी बात हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है तो हम गाजीपुर जाकर डी एम के यहाँ यहाँ खाद्य विभाग जो भी है वहाँ जाएँगे आपका आधार कार्ड लगेगा और आपका आपके पूरे घर के सदस्यों का आ जिसका जो नहीं है उसका आधार कार्ड लगेगा आ जिसका नाम कटवाना है आपको तो उनका आधार कार्ड वहाँ उनको वहाँ भी उसको भी जोड़ दिया जिएगा और कह दिया जाएगा ये आपका इसको काटना है इन सो इन लोगों को जोड़ना है आपका सिलेंडर की बात रहीं तो आप सिलेंडर वाले के यहाँ हम जा जाकर पता कर लें आप हमको डिटेल्स अपना व्हाट्सएप कर दीजिएगा या तो पर्सनली हमको मिल कर आ अपना व्हाट्सएप कीजिएगा वो आधार कार्ड आ इसके बाद हम आपको जाकर सूचित करेंगे कि जैसा भी होगा गैस एजेंसी वाले से बात करके हाँ आपको बता दिया हाँ हाँ बोलिए

अच्छा अच्छा सूचना अच्छा हाँ ठीक है हम उनको बोल देंगे देखिए गाँव की बाते हैं तो आप या तो व्हाट्सएप इस्टेटस लगा दीजिए या तो आप सूचित के एक सूचना पट्ट बना दीजिए कि इतने समय के बाद इतने लिमिट में इतने टाइम की लिमिट में आपका राशन आ जाएगा आप वो राशन को ले लीजिएगा ठीक है हम उसको बो उनको बोल देंगे हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं नहीं वो कभी कभी राशन लेने के बाद न वो टाइम लिमिट थोड़ा सा राशन आने जाने में प्रॉब्लम रहता है तो उन लोगों को भी ज्यादा दिक्कत नहीं है लेकिन हाँ उन लोगों को सूचित तो करना चाहिए न कि इस इस टाइम में आ रहा है दो चार दिन लेट हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं है अब हम उनको बोल देंगे आप जाकर मिल लीजिएगा यानी आपको हम बता देंगे और जैसे बोल रहें वो जैसा उसे हम करके बताएँगे ठीक है और कोई असुविधा हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ तो आप ओ हमारे गाँव के सचिव से मिलिए आ किस गाँव से आप बोल रहें सीसौड़ा गाँव से हैं हाँ सीसौड़ा गाँव से हैं ना